आं जानाय लोंनायनि गोबां भिडिअफोर नायो जेरै पेसबुक इउटुबफ्राव गोबां नाइयो आरो बिनि गेजेरावनो आं जोंनि बर'निनो गेमस्रि दैमारि इउटुबार बिनि इउटुबाव आं जानाय लोंनाय भिडिअफोर गोबां नाइयो संनाय खावनायनि जेरै आं बिनि दाउ बेदर आरो अमा बेदर संनायखौ जोबोर मोजां मोनो आं बिनि भिडिअफोरखौ नायनानै बिनि संनायफोरखौ नायनानै जानो लुबैयो आरो मोजां मोनो मानोना बियो जोबोर गोथाव सङो जिरा मस्ला बानलु संख्रै बियो जोबोद मोजाङैनो होयो आरो जोबोर गोथाव नुयो बिनि संनायफोरखौ बिनि संनायफोरखौ नुनानैनो आंबो जानो लुबैयो जानो लुबैनानै आंबो सङो आंबो ट्राइ खालामनाइयो बिनिजों मिलायदोंना मिलायाखै बिनिजों जादोंना जायाखै होन्नानैहाय नाइयो गोथाव जादोंना जायाखै होन्नानै नाइयो आंबो संनाय नाइयो न'नि मानसिफोरनो संनानै जाहो नाइयो मिलायदोंना मिलाइयाखै होन्नानै नाइयो आं जोबोर मोजां मोनो गेमस्रि दैमारिनि भिडिअफोरखौ बिनि संनाय खावनायनि भिडिअफोरखौ आं नायनानै जोबोर मोजां मोनो आर जोबोर मोजां मोन्नानै नाइयो आरो नायनानै आंबो सोलोङो सोलोंनानै ट्राइ खालामनानै आंबो संनानै जायो